دہلی میں جہاں تک ہیلتھ کیئر ڈیٹا کی بات ہے تو ہیلتھ کیئر ڈیٹا کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے دلی میں وہ ایمس ہے ایمس جو ہے تمام چیزوں کو محفوظ رکھتا ہے اسی طریقے سے جو دیگر دہلی کے اپنے ہاسپٹل ہیں جیسے کہ رام منوہر لوہیا ہے یا اسی طریقے سے لوک نائک ہاسپٹل ہے یا جی بی پنتھ ہے یا دیگر جتنے بھی ہاسپٹل ہیں گررو تیغ بہادر ہے یہ سب اپنے یہاں کے جتنے بھی مریض ہے ان کا ڈیٹا محفوظ رکھتے ہیں اور اس پہ یہ لوگ بعد میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ یہ بیماری اگر بڑھ رہی ہے تو کیسے بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے دہلی اور اس کے مضافات میں جو بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں جیسے کہ فورٹیس ہے میکس ہے اپولو ہے یا آرٹیمس ہے یہ سب بھی اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں اور ڈیٹا کو آپس میں شیئر بھی کرتے ہیں گورنمنٹ سطح پہ میٹنگ بھی ہوتی ہے پھر اس کے اندر ان چیزوں کو لے کر میں بات بھی ہوتی ہے کہ ہم کینسر کو کیسے روکیں یا اسی طریقے سے ڈائبٹیز پر کیسے لگام لگائیں یا اسی طریقے سے ہم کڈنی کے جو پیشنٹ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ہم ان کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یا لیور کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں یا دیگر دوسری جتنی بھی بیماریاں ہے اس پر کہیں نہ کہیں بحث کی جاتی ہے اسی طریقے سے دہلی کے اندر جو ہے جو پرائیویٹ لیبس ہیں جیسے کہ ڈاکٹر لال پیتھ لیب وہ بھی اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں کہ کہاں کتنے وہ آئے اسی طریقے سے دہلی کے اندر جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھتی ہیں تو دہلی کے اندر ڈیٹا محفوظ رکھنا آسان ہے کیونکہ دہلی جو ہے کیپیٹل آف انڈیا ہے اس وجہ سے بھی اور دہلی کو بہت سی وہ سہولیات مہیا ہیں جو دیگر دوسرے شہروں کو یا دیگر دوسرے علاقوں کو حاصل نہیں ہیں اس وجہ سے دہلی کے اندر جو ہے ہیلتھ کیئر کا ڈیٹا بہت آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے